जी नमस्ते जी नमस्ते सर नौ देवियां न बाबा ग्हार जित्तो बाबा धनसर

सर नौ देवियां होनियां कोई दस किलो मीटर ते बाबा धनसर कोई पंदरां सोलां किलो मीटर होना ते फ्ही सेयाड़ बाबा कोई पंजी किलो मीटर होना इत्थें इक